जों ओरैबायदि नेमखान्थि फालियो माने बैसागु बैसागु संख्रान्थिआव जोङो मोसौ थुखैयो मोसौखौ दैआव थुखैनानै दैमायाव थुखैनानै जों लाबोयो लाबोखांनायनि उनाव न'आव मोसौनि गंआव जोङो थाव गोथां फुनो मानसिआबो बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव दुगैयै लोबै जोंनि नियम खान्थि फालियो जों नियम फालियो रायदों बिलाइ रायदों बिलाइजों खाथ्रि बिबार आह जात्रासि मोखोना बिबार मोखोना बिबार आरो बिदिनो फुल बिबार जोङो ज'मा खालामनानै खाथुमनानै बिदिनो बाथौ बेरायाव जोङो थेबनानै दोनो न' हाबग्रा दरखं मोखांआव जोङो थेबनानै दोनो गलिआव जोङो थेबनानै दोनो बे रोखोम आरो आरो जोङो बैसागु संख्रान्थिनि सानसे उनाव एक तारिक फैयोब्ला जों ओरैबायदि नियम फालियो माने फुंआव जोङो बिदिनो न'नि खामानि मावस्रांबाय सिला सिब्बाय थोरसि लथा सुबाय सुस्रांखांनायनि उनाव जोङो अरदाब लिरनोसै दुगैयै लोबै अरदाब लिरनोसै बिदिनो बाथौ लिरनोसै बाथौ लिरखांनानै जोङो जेवारि सावो बाथौवाव बिबार होनानै जेवारि सावखांनायनि उनाव जोङो बिखुनजो दंबा बिहाव दंबा गावनिफ्राय देरसिन मानसि दंबा बिदिनो बिदा बिबाजौ बेफोरबायदि मानसि दंगबा जोङो खुलुमो सन्मान लायो गेदेरखौ उन्दै मानसिआ खुलुमो उन्दै मानसिखौ गेदेरमानसिया अन्नाय होयो आरो बेनि उनाव जोङो न'आव बाथि सावखांनानै जेवारि सावखांनानै राज्योआव जोंहा ओरैबायदि नियम फालियो राज्योआव जोङो रायजो नाङैनो फुजा होयो फुजा होनाया मोननै मोनथाम नियम दं आरो मोननै मोनथाम धोरोमनि खोथा जोङो जैग' होग्राफ्रा ब्रम्हफ्रा आवाथि सावग्रा आवाथि सावग्राया आवाथि सावो बिदिनो रायजोयैनो उन्दै गेदेर बयबो ओंखारलायनानै जोङो आवाथि सावो आवाथि सावखांनायनि उनाव जोङो फुजा होखांनायनि उनाव बिदिनो रायजोयैनो गेदेर मानसिखौ उन्दैआ बिदिनो सोरबाया बिहाव जानाय सोरबा बिखुनजो जानाय सोरखौबा बेवाय जानाय सोरखौबा बिमादै जानाय सोरखौबा बिबो जानाय सोमोन्दो थायो बेफोरखौ जोङो सोमोन्दो लानानै आब' बा आब' आदा बा आदा आगै बा आगै आफा आइ बेफोरबायदि सोमोन्दो लानानै जोङो खुलुमलायो सन्मान होलायो बेनि उनाव जोङो खुलुमखांनायनि उनाव फुजा जोबखांनायनि उनाव जोङो साहा लोंलायो रायजोयैनो रायजोयैनो साहा लोंलायबाय बिदिनो मुरि जाबाय साहा मुरिबा प्रसाद जाबाय बा बिदिनो बिस्कुट जाबाय जाखांनाय उनाव बिदाय लालायबाय थांलायसै होन्नानै गय फाथै जानानै जों बिदाय लालायनोसै बिदाय लाखांनायनि उनाव जोङो

जों साहा साहा बायदि गोजा जालायनाय जुमाइ बिदिनो जौ लोंहैयो न' न' हाबनानै आरो जों बैसागुआव बिदिनो गामि रायजो राजा ओंखारो न' न' बेरायो न' न' गिदिंनानै जों बैसागु मागियो रंजायो बैसागु मागिबा जों बैसागु रंजाबा मा मा गानो जोमो जों ओरैबायदि गानो जोमो माने जों दखना बिदन दखना दावदै गोमो दखना जों गानगोन गस्ला गोजा गानगोन मोदोमाव माफ्लार लागोन जों हौवाफ्रा हिन्जाउफ्रा हौवाफ्रा गानो गामसा गानगोन बिदिनो माफ्लार लागोन सोरबाया सिफुं लागोन सोरबाया खाम लागोन सोरबाया ज'था लागोन बेबायदिनो जों बैसागु फालियो रंजायो मोसायो गामियाव बेबादिनो नेमखान्थि जोङो गोदो आबै आबौनिफ्रायनो जों फालिनाय नुबोदों दासिमबो जों फालियो रंजायो मोसायो